हाँ जी जी जी मैडम मिल जाएगा आपको जबलपुर जी मैडम आपको से अच्छा से अच्छा घर बताऊँगा मैं आपको जबलपुर में आपकी फैमिली कितने मेंबर हैं मैडम परिवार में कितने सदस्य हैं आठ लोगों के हिसाब से जी तो मैडम हमा है मेरे पा मेरे पास एक है आपके लिए जबलपुर मेन सिटी में है आप उसमें देखें बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा मकान है मैडम बहुत ही अच्छा तीन मंजिल का मकान है आप उसमें देखें सर्व सुविधायुक्त मकान है वो आपको उसमें सब सुविधाएँ मिलेंगी लैट बाथ बालकनी है जी मैडम उसमें सब सुविधाएं मिलेंगी आपको उसमें लैट बाथ है अटैच लैट बाथ है हर किचेन में जी जी पार्किंग मिलेगी आपको मैडम पार्किंग की भी फसिलिटी मिलेगी उसमें मैडम आपको और उसमें उसके अलावा आपको बालकनी भी मिलेगी उसमें गार्डन भी मिलेगा मैडम उस सै उस उस पानी का सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा मैडम पानी के लिए आपको ड्रेनेज सिस्टम है आपको टंकी है बड़ी आपको गवर्नमेंट के नल भी मिलेगा और आप आप और आपका आँगन भी मोटर भी मिलेगी देंगे मैडम वो घर में बिल्कुल जी जी रूम्स वगैरह भी हैं उसमें मैडम बिल्कुल है आपके हर एक फैमिली मेम्बर के लिए हर एक फैमली मेम्बर का हर एक आपको रूम मिल जाएगा मैडम आपके लिए सफीशिएन्ट है बहुत ही अच्छा मकान है मैडम बहुत ही अच्छी कंडीशन का मकान है ये और बिल्कुल मेन सिटी के बीचो बीच है और बहुत ही मॉडर्न टाइप का मकान है मैडम ये इसमें आपको सब सुविधाएँ मिले मिलेंगी जी जी आपके हाँ जी हाँ बिलकुल आपके रूम बड़े बड़े रूम हैं हमारे इसमें ट्वेन्टी बाई फौर्टी के रूम हैं कुछ बड़े रूम हैं कुछ छोटे रूम हैं कुछ मीडियम भी हैं मैडम इसमें

ये बिल्कुल जबलपुर के आपके बिलकुल मेन सिटी के बीचो बीच में है बलवंत नगर के बीच में है एकदम आपको मिल जाएगा बिल्कुल अच्छी बहुत ही अच्छी कंडीशन में मैडम आपको ये मकान मैं ये करवा दूँगा आप बेफिक्र आइए मैडम और बहुत ही अच्छी रेट रेट मैं बहुत ही अच्छे अच्छे सर्व सुविथा के युक्त आपको मैं मकान दिलवाऊँगा इस मकान को मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए आपने बिलकुल सही जगह कॉल किया है मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दिलवाऊँगा मैडम क्या आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं मैडम ओके मैम थैंक यू